हमरा सभसँ अच्छा गेम लगै छै पबजी ओकरामे सए गो प्लेयर होइ छै जकरामे सँ सभके चारि चारिगो बटाइ छै आओर ओ सभ पलेयर सभ हवाइ जहाज सँ कुदकै छै निच्चा आओर सभ अपना अपना जगह चुनै छै जगह चुनिके अपना अपना सभ टीम चारि चारिगोठो टीम रहै छै सभ अपना अपना समान सभ उठबै छै बन्दूक हो गेलै बम हो गेलै गोली होगेलै किट हो गेलै ई सभ चीज उठबै छै उठाबैके बाद सभ चारि चारिगो टीम रहै छै सभ टीम अपने अपने आपमे विरोधी रहै छै मतलब कि ओ टीम ओकरा मारतै आ ओ टीम ओकरा मारतै ओकर बाद होइ छै जे कि लास्टमे टीमके एक भी आदमी अगर विनर हो गेलै एक भी आदमी जीत गेलै तऽ टीमके चिकन डिनर मिल जेतै ओकरा गेम ओकर बाद गेम हमरा सभसे अच्छा लगै छै कैन्डी क्रश कैन्डी क्रशमे होइ छै कि तीनगो कलर मिलाबैके होइ छै तीनगो कलर मिलेतै तऽ ओ फुटतै ओकरामे चान्स देल जाइ छै लगभग ओहे चारि चान्स देल जाइ छै कैन्डी क्रशमे चारि चान्स देल जाइ छै कैन्डी क्रशमे चारि चान्स ने कोइ ओकरा फिक्स नहि रहै छै कैन्डी क्रशमे ओहे लगभग चालीस पचास चान्स देल जाइ छै फोड़ै लए तोरा चालीस पचास चान्समे जितना स्क्वायर पुराबैके उहाँ पर लिमिट रहै छै कि एतना तोरा स्क्वायर तोरा पुराबैके हौ ओतना स्क्वायर अगर पुरा देलहि चालीस चान्समे तऽ तू यानि कि कैन्डी क्रश गेम जीत जेबहुँ इहे इहे सभ होइ आओर ओकर बाद अबै छै टेम्पल रन ओकरामे होइ छै कि एकठो आदमी रहै छै ओकरा दिशा देखाबै के होइ छै कि हाँ इधर चललै इधर इधर करना है दायाँ भागना है बायाँ भागना है ऊपर उठाना है नीचे उठाना है